کیا آپ میری بات آٹو والے بھیا سے ہو رہی ہے جی میں بلرام پور میں ہوں مجھے اترولہ سٹی مارکیٹ میں جانا ہیں کتا چارج لگے گا جی نان اے سی میں جی بھیا کچھ زیادہ نہیں ہے کچھ کم نہیں ہوگا کتا ٹائم لگے اوکے اوکے کتا ٹائم لگے گا آپ کو آنے میں

میں بلرام پور چوراہے پہ ہوں آپ کو تو آپ سبزی منڈی کے پاس جی جی جی بھیا جی جی بھائی

ہاں مطلب جلدی آپ پہنچ جائیے گا ٹائم ٹائم سے اور کیا اوکے اوکے اوکے تھینک یو